जय झूलेलाल असांजे सूरत गुजरात में ॾह महीना गरमी पवंदी आहे ऐं ॿ ई महीना थदि पवंदी आहे त असां थदि लाइ सिकंदा आहियूं छोकि थदे मौसम में खाइण बि वणंदो आहे पीअण बि वणंदो आहे घुमण बि वणंदो आहे त ईअं ई चवंदा आहियूं की ॿारहं ई महीना सिपल थदि हुजे अगरि भॻवान घुमण जो मौक़ो ॾिए त साल में हिकु दफो इंडिया में या इंडिया खां ॿाहिरि ज़रूर वञिजे ऐं लंडन ऐं पैरिस में मूंखे घुमण ॾाढो वणंदो आहे छोकि हुतां जो वातावरण हुतां जो मौसम ॿारहं महीना थदो हूंदो आहे उते जेका बर्फ जी बरसाति किरंदी आहे हूअ मूंखे ॾिसण ॾाढी वणंदी आहे छोकि मां त टी वीअ में ॾिठी आहे पर हिकु दफ़ो जरूर अखियुनि सां ॾिसण थी चाहियां जो की हूअ बर्फ जी बरसाति पवंदी हुजे ऐं असां इकु छपरे जे हेठां वेठा हुजूं ऐं ॾिसंदा रहूं जोकि असां सूरत में इअ कॾहिं बि न ॾिठी आहे सूरत जो मौसम लंडन ऐं पैरिस खां जाम अलॻि आहे लंडन ऐं पैरिस में जेको घुमण लाइक़ शयूं इन मोन्यूमेंट्स आहिनि उहे ॾाढा सुठा आहिनि जीअं पैरिस में अफिल टावर लूअल म्यूज़िअम उहो सभु आहे जेको असां टी वीअ में ॾिठो आहे पर उहो असां पंहिंजी अखियुनि सां ॾिसण था चाहियूं ऐं लंडन में बि जाम घुमण लाइ शयूं आहिनि जीअं लंडन आहे टावर ब्रिज मंकी दम पैलेस ट्राइ लॻसस्क़ैयर इएं जाम मोन्यूमेंट्स आहिनि जेके घुमण लाइक़ आहिनि असां बि टी वीअ में ॿुधो आहे या न्यूज़ में ॿुधो आहे पर पंहिंजी अखियुनि सां न ॾिठो आहे त भॻवान लाल साईं खे इअ वेनंती था कयूं की हिकु दफ़ो भॻवान अगरि असांखे इंडिया जे ॿाहिरि घुमण जो मौक़ो ॾिए झूलण साईं त असां खे लंडन पैरिस घुमाए अचे हूअं त असां सॼो ॾींहुं घर में ई आहियूं ऐं घर जा कम कंदा था रहियूं पर अगरि मन खे ख़ुशि रखंदासीं त तन बि ख़ुशि रहंदो